आङो जामुं संनाय आदबनि आदबखौ इउटुब चेनेलनिफ्राय गोबां नायो अब्लाबो चेनेलनि मुंखौ गोसोआव गैया बे इउटुब चेनेलनिफ्राय आङो म'म' बानायनाय चावमिन बानायनाय बिरियानि बानायनाय गोबां चाइनिजफोरनि आलादा आलादा संनानै जानाय हुदाफोरखौ नायनानै सोलोङो ओमफ्राय चाइनिस चाइनिसफोरा जेरै गोबांआनो बयल खालामनानै जायो ओमफ्राय बेफोर बयल खालामनाय बिफोरखौ सोलोंबाय ओमफ्राय जोंनि बर' इउटुब चेनेलफोरनि आइजोफोरा संनानै अनद्ला ओंख्रि अमा बेफोरबादि संनाय संनानै होनाय भिडिअफोरखौ नायनानै गोबां सोलोंबाय माबायदि संब्ला माबायदि टेस्ट फैयो माजों माजों सङोब्ला माबायदि जायो ओमफ्राय बे इउटुब चेनेलनिफ्राय जाय जाफेरै ओंख्रिफोर बेफोरखौ संनानै जाफेरबाय जेरै

चावमिन बानायनानै जानाय म'म' बानायनाय ओमफ्राय गोबां सोलोंनानै गाव गाव संनानै जाफेरबाय आरो बिदिनो गोबां मटिभेट मोनबाय इउटुब चेनेल इउटुब चेनेलनिफ्राय नायनानै गोबां इउटुब चेनेल दं एसामिस बर' चाइनिस हिन्दी बेफोरनि गोबां भिडिअफोरखौ नायो जानाय जानाय भिडिअफोरखौ नायो मबोरै जायो माबोरै माबोरै संब्ला माबोरै टेस्ट जायो बेफोरबायदि टेस्टफोरखौ गासैबो आं संनानै सेम टेस्ट जायाब्लाबो इउटुबनिफ्राय सोलोंनानै लानो मोनबाय